हम लोग हम लोग योग करते हैं हम लोग सूबह उठकर चार बजे घूमते टहलते हैं और हम लोग योग करने से हम लोग को क्या फ़ायदा है हमारे मायके में हमारी माता जी बूढ़ी हैं और मतलब उनको गुनगुना पानी करके देते हैं और गुनगुना पानी पीने से उनको आँख आँख की रौशनी ही फ़ायदे फ़ायदा होता है और जो ह हम लोग ये हम लोग सूबह उठकर टहलते घूमते हैं टहलते घूमते हैं हम लोग को योग करने से हमारे लोग की शरीर स्वस्थ रहता है और जो तबीयत ख़राब होने से गुनगुना पानी पीने से साँस ही नहीं फूलती है हम लोग को आराम रहता है हम लोग योग करते हैं जैसे घूमते टहलते हैं सूबह उठकर बिना चप्पल को चलते हैं सूबह सूबह तबीयत ख़राब होने से हाथ गोर हाथ गोर धंधनाहट रहती है तो हम लोग बहुत टहलते हलते हैं दावन दवा को जाते हैं दवा लाते हैं हमारे लोग की तबीयत बहुत माता जी की तबीयत बहुत ख़राब चलती है हम लोग दवा ही खाते हैं तो आराम होता है ऐसे योग करने से हमारे लोग का शरीर सुरक्षित रहता है हम लोग सुबह उठकर बाग़ बग़ीचे में हवा लेते हैं और टहलते हैं हमारे यहाँ गाँव देश में गाँव देश में हर लोग योग ही करते हैं योग से हम लोग के शरीर सुरक्षित रहता है हम लोग घूमने टहलने में सुबह सु सुबह टहलते हैं और हमारे लोग की तबीयत ठीक रहती है हम लोग योग करने से योग करने से हमारे लोग के शरीर सुरक्षित रहता है जो जो बूढ़े लोग होती हैं उम्रदार हो जाती हैं उन लोग को योग ही करने नहीं आता है तो उन लोग गुनगुना पानी पीती हैं उन उन लोग डाक्टर लोग कहते हैं कि गुनगुना पानी पीने से आँख की रौशनी सही होती है ऐसे हर लोग को आराम रहता है हम लोग चाहते हैं कि योगा करने से हमारी लोग की सरीर सुरक्छा रहे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग की शरीर योग करने से हम लोग पमफुलित रहें हम लोग को हमेशा आराम रहे कोई दिक़क़त ना रहे योग करने से हम लोग को लाभ होता है सुबह सुबह उठकर घूमते टहलते हैं बाग़ बाग़ बग़ीचे की हवा लेते हैं इसीलिए हम लोग बहुत आराम से ही रहते हैं हम लोग को कोई दिक़्क़त नहीं रहती है योग करने से हर लाभ होता है हमारी लोग की तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग डाक्टर के यहाँ जाते हैं दवा ले आते हैं तब तबीयत आराम होती है हम लोग चाहते हैं कि योग ही करें तो हमारी लोग की तबीयत आराम से हम लोग रहें